असांजे घर में छुटअ ॾींहुं सभु हिकु थी करे रसोई में वेही करे गॾु खाधो खाईंदा आहियूं सुबुह जो टाइम नाश्ते में सियल मानी ठहंदी आहे जो सभिनिनि खे वणंदी आहे और मूंखे त जामु वणंदी आहे ऐं ॾींहं जे टाइम ते त दाड़ चांवर न त कढ़ी चांवर ऐं हुनसां पटाटे जो टूक हुजे फुलिको हे सभु हीअ ई असांजो मेन्यू ठहंदो आहे संडे ॾींहुं आरितवार ॾींहुं ए आरितवार ॾींहुं सभु गॾु रसोई में हेठि वेही करे असां सभु खाईंदा आहियूं जो असांखे जामु वणंदो आहे ऐं सभुकंहिंजो हफ़्ते में हिकु ॾींहुं मिले थो बाक़ी ॾींहं त सभु पंहिंजे पंहिंजे कम में व्यर्थ हूंदा आहिनि पर हफ़्ते में हिकु ॾींहुं जो छुटी जो ॾींहुं हूंदो आहे जब सभु गॾु मिलंदा आहिनि ऐं हुन ॾींहुं सभु असां गॾु थी करे रसोई में हेठि वेही करे सभु गॾु थी करे पंहिंजे पसंदि जो पहिरियूं हिकु ॾींहुं पहिरियों मुंहिंजी ममी खे ॿुधाईंदा हुनखे ख़बर आहे असांजे घर में आरितवार ॾींहुं हे ई ठहंदो कढ़ी चांवर पटाटे जो टूकु ऐं फुलिको ॾींहं जो असां हे ई खाईंदा आहियूं ऐं राति जो पाव भाजी ठहंदी असांजो इहो ईआहे पसंदीदा खाधो त सभिनिनि खे असांजे फेमिली में सभिनिनि खे वणंदो आहे या पानीपुरी खाईंदासीं राति जो हल्को फुल्को सेव पुरी पानी पुरी घर में ई ठाहींदा आहियूं पर सभु घर जो हुजे ॿाहिरां कुझु बि न सभु घर में ई असां ठाहींदा आहियूं मिली करे ऐं घर में ई सभु यको सभु गॾु वेही करे असां खाईंदा आहियूं असांजो हे ई नेम आहे शुरू खां छो हिकु ई आरितवार असांखे मिलंदो आहे छुटी जो ॾींहुं जो असां हीअं सभु मिली करे गॾु थी करे एंजोय कंदा आहियूं